हैल्लो नमस्ते जी हां जी हां हांजी अच्छा अच्छा कोई गल्ल निं सेआई मतलब सिम्पल सूट सलवार सूट दी साढे तिन्न सौ हां तुसें केह् सलाना हा हांजी आं रे साढे तिन्न सौ लाइनिंग आह्ला सूट सिम्पल च हां सलवार सूट ओह्दी पंज सौ रपेऽ सेआई ऐ हां तुसें अगर इ'यां सीना हो बिना लाइनिंग दे ते पंज सौ रपेआ ओह्दा प्लाजो सूट दा ते अगर ते अगर लाइनिंग आह्ला सीना होऐ ते ओह्दा छे सौ रपेऽ सेआई ऐ ओह्दी फ्लेयर सूट दी ओह्दी साढे छे सौ हांजी शरारा हां शरारे दी सेआई ऐ साढे सत्त सौ हां सींदी थोह्ड़े थोह्ड़े सारे गै ब्लाउज दी सेआई बी साढे सत्त सौ हांजी पेटीकोट पेटीकोट दी बी निं ऐ जैदै चार सौ पैंट कमीज निं सींदी ऐ हां लेडी हांजी दिक्खो थोह्ड़ा टाइम ते लग्गी जाना कोई लेकन हफ्ता ते लग्गी गै जाना कम से कम बड़ा हां कोई निं कोशश करगे पर क्योंकि बड़े सूट होंदे कोई गल्ल निं ठीक ऐ ठीक ऐ कोई गल्ल निं ठीक ऐ